हँ हेलो हँ हम दुकानके की कहैत छै दुकानके फोन दुकान से बजैत छी कि कहैत छै केहन केहन हमरा पास की कहैत छै एहि एहि एहि हमरा पास आइ फोन छै फिर आइ फोन थर्टी भी छै आइ फोन एक लाखके छै डेढ़ लाखके आओर बिवो छै बिवो कम्पनीके अच्छा अच्छा छै आओर की कहैत छै ओपोके छै ओपोके पाँच हजार के भी छै आओर फिर कि कहैत छै ने पैतिस हजारके भी छै एगो आओर कि कहैत छै हँ हँ हँ हँ सभ सभ रेटमे छै अहाँकेँ जेहन चाही ओहन मिल जायत अहाँके आओर सभ हाँ आओर फिर हमरा पास अथी भी छै कि कहैत छै बिवो छै आइडियल छै फिर अथी रियल मी छै फिर आइ एम एम आइ छै ओ हमरा पास सेकेण्ड हैण्ड भी फोन मिल जायत बहुत सारा फिर गैरेन्टीके साथ देब हम अहाँकेँ फोन सभ हाँ आओर फिर

ओह हम

ओ हँ हमरा पास हर कम्पनीके छै अहाँ आइ आके लऽ जायब जेहन फोन चाही अहाँकेँ हँ हँ हँ आओर कि कहैत छै आ आओर हमरा पास बिवोके भी छै अच्छा कम्पनीमे छै एगो कि कहैत छै रियल मीके छै बहुत अच्छा अच्छा कम्पनीके छै रियल मीके फोन मान लिअ तऽ रियल मीके फोन दश हजार तक मिल जायत अहाँकेँ दश हजार से लऽ कऽ बीस हजार तक छै अहाँकेँ महँगा चाही सस्ता चाही सेमसँगके भी छै इहाँपे फोन सभ ओ ठीक अच्छा हमरा पास एगो एहन फोन छै जेहन की कहैत छै ने रियल मीके एगो फोन छै जे अहाँके ए थर्टीन मिल जायत उन्नैस सए के छै उन्नैस हजार के छै हँ उन्नी ओ आर हमरा पास बहुते कम्पनीके ऐहन फोन छै हँ एगो सभसे जादा ओ हमरा एगो हमरा पास एहन कम्पनीके छै एगो फोन आ जे की कहैत छै एक लाख के छै अहाँ आइ आबि जायब फोन दुकान छै एतऽ रातिमे राति तक खुलल रहैत छै अहाँ आबि जायब हँ हमरा पास एगो अस्सी हजारके भी फोन छै जे अहाँ ले सकैत छियै अऽ आइ आइ फोन आइ फोन एलेवन छै हँ अहाँ फोन हँ हँ एगो हमरा हँ पूरे एगो गैरेन्टी बला फोन छै जे अहाँकेँ पचास पाँच लऽ पाँच साल तक ले चलत